ویسے تو ہمارے پاس کئی کھلاڑی ہیں جنہوں نے کھیلوں میں اپنے مُلک کا نام روشن کیا ہے جیسے کپل دیو جنہوں نے ہمیں پہلا ورلڈکپ جتوایا تھا پھر اُس کے بعد دھونی سچن جو کرکٹ میں مشہور ہوئے اُس کے علاوہ ٹینس میں ثانیہ مرزا جنہوں نے ہمارے مُلک کا نام روشن کیا سائنا نہوال جنہوں نے بیڈ منٹن میں کئی تمغے حاصل کئے اولمپکس میں بھی اپنے کارنامے انجام دیئے اور اِس کے علاوہ ہاکی ہے کبڈی ہے بہت سارے ایسے کھیل ہیں جس میں ہمارے کھلاڑیوں نے کئی تمقے ٹرافیز وغیرہ جیت کر ہمارے مُلک کا نام روشن کیا نہ صرف کھلاڑی بلکہ کئی ایسے آ اور چھوٹے چھوٹے کھلاڑی اور کھیل ہیں جس میں کھلاڑیوں نے اپنے مُلک کا نام روشن کیا اور سونے کے تمغے جیت کر ہندوستان کا نام روشن کیا